सर नमस्ते आप दुकान से बोल रहे हैं ठीक है मैं बच्ची बच्चियों की ट्रेनिंग करा रहे हैं मुझे पेन्सल चाहिए और पेन चाहिए कटर चाहिए बैग चाहिए इन इन सबका रेट क्या क्या है

जी जी

जी जी

जी मुझे अधिक पेज वाली चाहिए कापी

ठीक है सर ठीक है सर

जी जी ठीक है ते ठीक है जी सर जी

जी जी सर जी जी सर जी मुझे अच्छा ही चाहिए

जी जी

जी ठीक है सर हम आ रहे हैं ठीक है ठीक है सर जी ठीक है ठीक है आप कम लगाकर दे दे दीजिएगा ताकि फिर मैं फिर आपके दुकान से सामान ले जा सकूँ

ठीक है ठीक है तो आ रहें अच्छा ठीक